सगळ्यांत पयली तुमकां मायेमोगाचो येवकार म्हजे नांव सायली म्हजो जल्म पैंगीण ह्या गांवान जाल्लो पूण ल्हानाचे व्हड हांव श्रीस्थळ गांवान जाले म्हजे प्राथमीक शिक्षण सरकारी प्राथमीक शाळा मोखर्ड हांगा जाले मुखाल्ले शिक्षण म्हजें श्री श्रध्दानंद विद्यालयान जाले मागीर म्हजे मुखाल्ले शिक्षण सत्यवती सोयरू आंगले उच्च माध्यमीक हांगा जाले तेज्या नंतर म्हाजे उच्च शिक्षण श्री मल्लिकार्जून कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऍंड कॉमर्स आनी चेतन मंजू देसाय हांगा जाले मागीर हांवें बी एड ची पदवी जी व्ही एम्स् डॉक्टर दादा वैद्य कॉलेज ऑफ ऍड्यूकेशन फोंडा हांगा घेतली म्हाका नाचपाक खुबच आवडटा म्हाका खुबश्या जाग्यार बक्षिसांय मेळ्यांत म्हाका हेज्या शिवाय पेंटींग आनी मोटरसायकल चलोवपाची आवड आसा म्हज्या स्वता बद्दल आयकपा खातीर तुमकां सगल्यांक धन्यवाद